موٹر سائیکل کی دیکھ بھال کے لیے میں ان نکات پر عمل کرتا ہوں تکنیکی معائنہ موٹر سائیکل کے مختلف حصوں جیسے کہ تیل بریک ٹائر اور چین کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور تبدیلی کرتا ہوں صفائی موٹر سائیکل کو باقاعدگی سے دھونا اور صفائی کرنا تاکہ مٹی اور گندگی اس سے کے حصوں پر جمع نہ ہو پریشر ٹیسٹ ٹائر کی ہوا کی مقدار کو چیک کرنا اور مناسب پریشر برقرار رکھنا چیکنگ بریک لائٹس اور سگنلس کا چیک کرنا تاکہ ہر چیز صحیح طریقے سے کام کرے لمبے سفر پر بائیک چلانے کا تھکا دینا ممکن ہو سکتا ہے لیکن کچھ اقدامات سے آپ چوکس اور متحرک یعنی چوکنا اور اپنا خیال رکھ سکتے ہیں بریکس لین باقاعدہ وقفے لیں تاکہ جسم کو آرام مل سکے اور تھکاوٹ کم ہو پانی پیئں جسم کو ہائڈریٹیڈ رکھیں تاکہ توانائی برقرار رہے پوزیشن کا خیال رکھیں موٹر سائیکل پر آپ آرام دہ اور صحیح پوزیشن اختیار کریں تاکہ جسم پر زیادہ دباؤ نہ پڑے سفر کے دوران ٹانگوں اور کمر کے لیے مختصر ورزش کریں زیادہ رفتار نہ بڑھائیں تیز رفتار میں کم وقت گزارنے کی کوشش کریں تاکہ تھکاوٹ کم ہو یہ تمام اقدامات آپ کی سواری کو زیادہ آرام دہ اور محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں